स्पोर्टस मतलब खेलें दा जेह्ड़ा रोल ऐ साढ़ी ऐजूकेशन च ओह् बड़ा ज़बरदस्त ऐ होर खासकर स्टूडेंट आस्तै जां सारें लोकें आस्तै इन जनरल जेह्ड़े लोक स्पोर्टस आस्तै करदे न सारा ओह् बड़े अच्छे तरीके से अपनी दिनचर्या च उसी ऐड करी सकदे ते असेंगी खेढां जेह्ड़ियां न स्पोर्टस असेंगी सखांदे न कि मेह्नत कियां करनी ऐ इक डिस्पलिन कियां फालो करना पेशंस होई गेआ एह् सब चीज़ां जेह्ड़ियां स्पोर्टस थ्रू अस जेह्ड़े अपने दिनचर्या च अपने करी सकने ते ओह्दे कन्नै मतलब अस अपनी लाइफ अपनी ज़िंदगी कि'यां शेप करी सकने एह् असेंगी जेह्ड़ी खेढां जेह्ड़ियां एह् सखांदियां होर अस जेल्लै घरा बाह्र जन्ने आं अस खेलने आं अस केईं लोकें कन्नै मिलने आं जेल्लै काॅम्पिटशन अस लड़ने प्रैशर गी कि'यां असें करना कंज़्यूम करना अपने अंदर डेली जेह्ड़ा ऐ अपना इक डिस्पलिन फालो करना ऐ खेढने आस्तै होर अपने आप गी बेह्तर बनाने आस्तै जेह्ड़ा रोज प्रैक्टिस करनी जेह्ड़ी रोज़ सब किश करना ओह् जेह्ड़ी चीज ऐ ओह् असेंगी ओह्दे कन्नै सिक्खी सकने बिलकुल होर डिस्पलिन इक ऐसी चीज़ ऐ जेह्ड़ी अगर स्पोर्टस अस खेला ने आं खेढां अस खेलां ने आं जेह्ड़ी अस रोज़ प्रैक्टिस करनेआं उसी अस अपनी पढ़ाई च कि'यां आह्नी लेयाई सकने क्यूंकि जेल्लै डिस्पलिन दी इक बारी आदत पेई जाए ते फिर भामें ओह् खेढें च पेई ओह् अराम कन्नै तुस अपनी ज़िंदगी दे थ्रू उसी अपनी पढ़ाई च लेयाई सकदे ओ होर उत्थैं बी तुस बेह्तर करी सकदे अपनी पढ़ाई च बड़ा बेह्तर करी सकदे ओ अपनी जिंदगी च ओह्दे बाद थुआढ़ा जेह्ड़ा कैरियर ऐ पढ़ाई दे थ्रू उसी शेप करी सकदे होर अगर तुस पढ़ाई च नेईं जंदे ओ ते तुस खेढें च बेह्तर होआ दे ओ ते कोई पता नीं तुस अपनी कंट्ररी गी रिप्रैसैंट करा दे ओ जां अपनी स्टेट गी रिप्रैसैंट करदे ओ ते एह् सारी चीजें कन्नैं मतलब जेह्ड़ा तुस अपना डिस्पलिन जेह्ड़ा मेह्नत ऐ जेह्ड़ी पेशंस ऐ एह्दे कन्नै तुस अपने आप गी बेह्तर करी इन्सान बनाई सकदे ओ जेह्ड़ी एह् खेढां न अस जेह्ड़ी खेढने आं एह्दे थ्रू